थांनाय बोसोरफ्राव जोंनि बर' सुबुंफ्रा आरो गुबुन सुबुंफोराबो मोसौजोंसो हालिवोमोन मोसौजों एवनानै आबाद मावोमोन माइ गायोमोन मैगं थाइगं आबाद मावोमोन आरो मैगं थाइगं मावनानै जोंनि बर' फ्रा फानोमोन सिगां समाव मोसौजों एवोमोन बे आबाद मावनाय समाव जोङो जेरेखम मावनो हायो बेबादि मावनो हायामोन मानो होनब्ला नांगालजों एवोब्ला सानसेयाव बिगासे बा बिगानैल' हायोमोन नाथाय दा बोथोर सोलायनाय लोगो लोगो मेसिनारि दा मदार्न जुगाव सानसेयावनो दस बिस बिगा एवनोहानाय जाबाय बेवहाय जोंनि आबदाफ्राव जोङो साबसिनै मावनानै आह आबादखौ दिखांनो हायो मानोहोनब्ला मोसौजों एवोब्ला मानसियाबो खस्थ' मोनो मोसोवाबो खस्थ' मोनोमोन आरो जेरेखम आबाद दिखोनांगौ बेबादिखौ दिखोनो हायामोन नाथाय दा मेसिन ट्रेक्टर जेरै ट्रेक्टरजों एवनानै सानसेयावनो दस बिगा पनद्र' बिगा एवनानै आबादखौ मावनो हायो बेजों जोंहा गोबां आवगायनाय जाफुंबाय आरो आरो बेखौ जोङो आबादखौ मोजां मावनानै जोङो बेखौ बिजनेस खालामनानैबो जोङो जानो हायो मैगं थाइगं माइ बायदिसिना आबाद मावनानै